मनुष्यमे प्रेमके सबसे बड़ा आधार मानल जाइत छै कियाकि मनुष्यमे यदि प्रेम नहि रहतै किछु नहि भऽ सकैए मनुष्य प्रेमे मनुष्यके एकटा नाम भेलै आपसमे सबसे मिलल जुलल सङ्गी साथी दोस्त यार घर परिवार ई सभटा प्यारे से चलतै मनुष्यके जीवनमे यदि प्यार नहि रहतै किछु नहि ठीक भऽ सकैए मनुष्यके जीवनके सबसे बड़ आधार इएह भेल प्रेम प्रेम से रहब किछ नहि भऽ सकैए कोनो तरहकेँ दिक्कत नहि होयत कोनो परेशानी नहि होयत जीवनमे कियाकि प्रेम तऽ मनुष्यमे सबसँ बड़का छै प्रेमता प्रेमसॅं नीक किछु नहि